हेलो हा भाभी तव्हां आशा पार्लर वारा ॻाल्हायो था मूंखे थोरो सो तव्हांजी सर्विस खपे पेई त कुझु डिस्काउंट वग़ैरह मिलंदो असांखे अच्छा घणो डिस्काउंट आहे हिन महिल तव्हां ॾे अच्छा जो वॾो बिल हुजे मांजो त पोइ अच्छा अच्छा अच्छा न एक्चुली असां ॿ टे ॼणा आहियूं घर में त सभिनी जो कराइणो आहे

हा हा हा त असांखे मांखे तव्हां टाइम थोरो मां पंहिंजे हिसाब सां चाहियां थी त तव्हां ॾेई सघो था हा न जीअं मांखे होम सर्विस खपे पेई हा होम सर्विस खपे थोरी असल कि घर में थोरो फ़ंक्शन आहे न जंहिंजे करे असां निकिरी नथा सघूं हा अच्छा अच्छा त ठीकु आहे अड़े वरी इअं न कयो न वरी अच्छा अच्छा हलो ठीकु आहे उहो त ठीकु आहे मां तव्हांखे आणाए वठंदमि गाॾी मोकिलींदमि मां पंहिंजे काके के मोकिलींदीसांव तव्हांखे वठी ईंदो जेको बि हुजे हा हा ऐं ॿियो हा बाक़ी इहो आहे कि वेक्सिंग कराइणी आहे हा हथनि जी बि पेरनि जी बि और हेयर कटिंग बि अथव थ्रेडिंग फ़ेशियल क्लीनअप सभु अथव हा त मूंखे तव्हां हुन हिसाब सां मोकिलिजो हर शइ और जेके जेके तव्हां मोकिलींदव उहा वार वार सुठा कटंदी अच्छा तव्हां पाणि ईंदा ठीकु आहे पोइ त सुठो ई सुठो त पोइ तव्हांजो हथु त साफ़ु आहे पोइ त कोई शिकायत थींदी ई कोन ठीकु आहे हलो वरी सुठो लॻो त वरी तव्हांखे वियाह महिल वरी ब्राइडल मेकअप लाइ बि कॉंटेक्ट कंदीसांव पोइ वरी अचु हा त तव्हां मुंहिंजो कल्ह लाइ ऑडर लिखी वठो कल्ह तव्हां यारहें ॿारे लॻे अचो असां ॾे ठीकु आहे पोइ तव्हां रोटी पाणी हिते ई खाईजो रोटी जी टेंशन घणो न खणिजो तव्हां टाइम सां अची वञिजो हिते हा टाइम सां अची वञिजो छो जो टाइम तव्हांखे बि चङो लॻंदो त तव्हां टाइम सां अची वञिजो ठीकु आहे त मां पंहिंजे काके खे तव्हांजे पार्लर ताईं मोकिलियांव वठण लाइ तव्हांखे त पोइ भला ठीकु आहे अच्छा अच्छा साॻो ई अथव त तव्हांजो एड्रेस छाहे अच्छा अच्छा ठीकु आहे त पोइ मां पंहिंजे काके खे तव्हां ॾे मोकिले छॾंदीसांव ठीकु आहे चङो भाभी जय झूलेलाल